साढ़े कल्चर च ते मतलब ज्यादतर लोकें इत्थें बिजनेस गै कल्चर केह् गी केह् आखना साढ़े अस कटरा रौ्न्ने होन्ने ते सारें दा मोस्टली बिजनेस गै ऐ इत्थे होटल शोटल न ह्ट्टियां न साढ़ै इत्थें ते इयै बिजनेस ऐ हां बड़े लोक बाह्र बी जंदे जिंदे बाह्र कम्म ऐ जिंदा इत्थें नेईं कम्म ऐ ओह् लोक बाह्र बी जंदे कम्म करने गी बड़े लोक न जेह्ड़े बाह्र गेदे मेरा अपना भ्राऽ ऐ इक मेरी बूआ दा मुड़ा ओह् बाह्र रौंह्दा नेपाल नेपाल कदें मुबई हां लोक बड़े बाह्र जंदे अपने कम्म जिसी इत्थें नेईं ऐ जियां नौकरियां छोकरियां दा इत्थें नेईं हैन इत्थें उ'यै रौंह्दा जेह्ड़ा बिजनेस हैन न ते जेह्दे जेह्दे नौकरी छोकरी ऐ जेह्दी ऐ नौकरी ते ओह् बाह्र जाइयै रौंह्दा ओह् ते थोह्ड़ा ना जरूरी ऐ कि इत्थें गै रौह्ना बंदा अपना खर्चा अपना सारा किश अपने उप्पर पैरें उप्पर स्टैंड ना चाहि्दा फ्ही रौह्वै चाहे् जित्थें मर्जी ओह् थोड़ना ओह् थोड़ना बंदा दिक्खदा पैरें उप्पर बंदा स्टैंड होना चाहि्दा फ्ही चाहे ओह् बिजनेस करै चाहे ओह् नौकरी करै ओह् ओह् किश ओह् नी ऐ